جی ہاں ہم نے ایک ایسی کتاب پڑھی ہے جس نے مجھے فکری طور پر چیلنج کیا ہے میری سوچ کو اس نے بدل دیا ہے وہ کتاب الرحیق المختوم کے نام سے موصوم ہے معروف ہے مشہور ہے وہ چیز مجھے اس بات پہ مجبور کر گئی جب میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا سرسری طور پہ اور نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی زندگی کو پڑھا تو وہ چیز ہمیں یہ سبق دی کہ زندگی کو اپنے کس طرح منظم کرنا چاہیے زندگی کو کیسے جینا چاہیے خاندان کے بیچ میں رہ کر ایک دوسروں کی حقوق کو کیسے ادا کرنا چاہیے چھوٹوں سے کیسی بات کرنی چاہیے بڑوں سے کیسی بات ہونی چاہیے ہمارا ایک دوسرے سے تجارتی تجارت کے ناہیے سے تبادلہ خلا تبادلے خیال کیسا ہونا چاہیے ہماری روز مرہ کی زندگی پر شرعی نقطہ نظر سے کیا اثر ہونا چاہیے کس طرح ہمیں اپنے اخلاق کو سجانا اور سنوارنا چاہیے یہ تمام چیزیں اس کتاب سے ہمیں جاننے کو ملی اور اس چیز نے ہمیں اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم نے اس کتاب کو اپنے دوستوں کے ساتھ خاندان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات انہیں بتائی یہ انہیں بات سمجھائی اس کتاب کی طرف ان کی ہم نے رہنمائی کی اور ان کو اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کتاب واقعی ایک زندگی کو چیلنج کرنے والی کتاب ہے زندگی کو بدل دینے والی کتاب ہے زندگی کو زندگی کی طرح جینے والی زندگی کو کیسے جیا جائے کس طرح ایک انسان کی زندگی ہونی چاہیے یہ کتاب ہمیں وہ چیز سیکھاتی ہے بتاتی ہے واقعی بہت ہی جامع کتاب ہے بہت ہی بہت ہی مدلل انداز میں اس میں گفتگو کی گئی ہے بہت ہی مقبولیت اس کتاب نے حاصل کیا ہے اس کے رائٹرس بہت ہی مقبول ہوئے ہیں بہت ہی بڑی شخصیت کے نام سے وہ جانے گئے ہیں اور وہ کتاب ان شاء اللہ تا قیامت ایسے لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اس کتاب کے بارے میں ہمیں اپنے دوستوں کے دوستوں کے بیچ اس کتاب کی خاصیت خصوصیات اس کتاب کی باتیں اس کتاب کے اس کتاب کی کے اندر کون سے کام کس طرح کرنے کو کہے گئے ہیں وہ تمام بات ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اپنے خاندانوں کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے متعلقین کے ساتھ کرنا چاہیے اس کتاب کے ایک ایک پنے پر ہماری زندگی جینے کا سلیقہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہمیں کھانے پینے کا سلیقہ ہمیں قضائے حاجت جانے کا سلیقہ ہمیں ایک دوسرے سے کس طرح پیش آنا چاہیے وہ سب سلیقہ اس میں سیکھایا اور پڑھایا اور بتایا گیا ہے